आहो मेरा इक भ्राऽ ऐ ते ओह् मेरे कोला दो साल बड्डा ऐ ओह्दी डेट ऑफ बर्थ दो ज्हार इक दी ऐ ते मेरी दो ज्हार त्रै दी ऐ ते बस अस दो गै भैन भ्राऽ न ते कन्नै साढ़ियां शक्लां थोह्ड़ियां बोह्तियां मिलदियां न इन्नियां बी निं मिलदियां पर थोह्ड़ी बोह्तियां इ'यां मिलदियां न पर ओह् शैल लम्मा ऐ ते मेरी हाईट थोह्ड़ी घट्ट गै ऐ ओह्दी होनी कोई छेह् फुट्ट हाईट होनी ते मेरी ऐ पंज फुट्ट कुछ शैल हाईट ऐ ओह्दी पर इ'यां थोह्ड़ा थोह्ड़ा डिफरैंस है साढ़े बिच ते कुछ कुछ सिमिलैरिटी बी हैन थोह्ड़ी बोह्तियां पर इ'यां ज़्यादा डिफरैंट गै ओह् मेरे कोला ते बस इ'यै कुछ ऐ बस इक्कै भ्राऽ ऐ मेरा ते बस इ'यै सिमिलैरिटी ऐ कुछ ते बस इ'यै कुछ डिफरैंस ऐ